ہمارے دیش میں بہت سارے سویدھائیں ہیں اور بہت سارے ٹرانسپوٹیشن کی بھی سویدھائیں ہیں ہمارے دیش میں جیسے کہ آٹو ہو گیا رکشہ ہو گیا الیکٹرک رکشہ ہو گیا بیٹری والے جو ہوتے ہیں اور میٹرو ہو گئی ٹرین ہو گئی بس ہو گئی اور پلین ہو گئی تو یہ بہت ساری طرح کے ہمارے دیش میں طریقے ہیں ٹریول کرنے کے اور ٹرانسپوٹر کے لیکن ایک عام آدمی کے لیے جو روزمرہ کے باہر جا رہا ہے کام کے لیے اپنے جاب کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ نارملی سستا ڈھونڈتا ہے کہ جو ڈیلی مرہ میں اٹھا سکے خرچہ روز آنے جانے کا اور تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آٹو رکشہ زیادہ صحیح رہے گا یا الیکٹرک رکشہ زیادہ صحیح ہے میٹرو زیادہ صحیح ہے یا بس زیادہ صحیح ہے تو اس کے لیے صحیح رہتا ہے پلین بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی ایئر لائن جو ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اراؤنڈ ففٹی فائیو تو سکسٹی تھاؤزنڈ پر ٹکٹ ان کی ابھی چل رہی ہے ٹکٹ تو ایک عام آدمی اتنا نہیں اٹھا سکتا اس کا یہ ہے کہ سال دو سال تین سال میں جب اس کا باہر کا کوئی جاب آتی ہے یا باہر کا کوئی کام ہوتا ہے تب وہ افورڈ کر پاتا ہے کئی سالوں کے بعد تو لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر وہ ڈیلی مرہ میں اگر ادھر سے ادھر جانا ہوتا ہے تو عام انسان کے لیے زیادہ بہتر یہ رہتا ہے کہ وہ بس یا آٹو یا رکشہ جو اس پہ کام کر سکے اس کے لیے زیادہ سویدھا رہتی ہے کیوںکہ وہ افورڈیبل ہے وہ آرام سے اس چیز کے لیے پیسے نکال سکتا ہے دس بیس روپئے آرام سے اگر بس میں جا رہا ہے تو دس بیس روپئے اور اگر آٹو میں بھی جا رہا ہے تو سو دو سو روپئے آرام سے دن کے نکال سکتا ہے اس کو کوئی زیادہ پرابلم نہیں آئے گی کہ میرے کو اتنا زیادہ پیسہ لگانا پڑ رہا ہے ٹریولس میں اور میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا وہ جھنجھٹ اس کو نہیں ہوگی اور وہ آرام سے ٹریول کر سکتا ہے کیوںکہ یہ بہت زیادہ ہی کمفرٹیبل اور زیادہ ہی افورڈیبل چیز ہے ایک عام انسان کے لیے ٹریول کی